اگر میری بنائی ہوئی ترکیب ناکام ہو جائے تو میں مسئلے کی تشخیص کروں گا ترکیب کو درست کرنے کی کوشش کروں گا تخلیقی بنوں گا کھانا ضائع نہیں کروں گا مثالیں زیادہ نمک والے سوپ میں پانی یا کھانے کا سوڈا شامل کریں خشک کیک کو ٹرائفل یا پڈنگ میں تبدیل کریں زیادہ پکی ہوئی سبزیوں کو سوپ یا اسٹو میں شامل کریں ناکام ترکیبیں سیکھنے کا موقع ہو سکتی ہیں اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے آپ اکثر ناکام کھانے کو کچھ مزیدار اور لذیذ چیز میں تبدیل کر سکتے ہیں